ہیلو السلام علیکم رابع میم کیسی ہیں آپ جی تھینک یو بس میں نے سوچا میں آپ کو مبارک باد پیش کروں آپ کے بیسٹ ٹیچر اوارڈ کے لیے بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی جی جی میں نے یہی پوچھا اچھا آپ کا ایکسپریئنس پھر کیسا رہا بیسٹ ٹیچرس تھا جی اسکول کے اندر جی جی دونوں کی ہی ہوتی ہے جی جی جی بالکل بالکل ہم جی ہم نے بھی یہی کرا تھا یہی سیم کہ بچوں کو جو ہے نا بیمار نہ پڑیں یا کچھ ایسا نہیں ہو تو ہم نے تھوڑے تھوڑے ٹائم میں ان کا ہیلتھ چیک اپ کے لیے بھی رکھا کہ بچے ٹھیک رہیں پیرنٹس نے بھی بہت سپورٹ کرا کہ اسکول کے بعد بھی ہمیں کلاسیز لییں ہم نے زیرو پیریڈس بھی لگائے تب جا کے بچوں کا رزلٹ بھی بہت اچھا آیا جی اور جی اسکول میں صفائی کا بھی بہت اہتمام کرا جی صفائی بھی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کے ساتھ نہ رہ کے بس لوگوں کو لگتا ہے بہت بہت ایزی ہے لیکن بہت ہارڈ رہتا ہے بچوں کا بھی اور ٹیچرس کا بھی رول نا بہت بہت محنت کرنی پڑتی ہے جی بچے اچھا پڑھیں گے تبھی تو ہمیں یہ اوارڈ بھی ملتا ہے بچے اگر بیس نہیں کریں گے تو ہمیں کہاں سے اوارڈ ملے گا سارا ساری بات بچوں کی ہوتی ہے بچوں کو ایزی وے کی طرف اگر ہم لے کے جائیں نا ہم پڑھائی بھی تھوڑا ہو انٹرٹینمنٹ بھی ہو تھوڑا تو اس سے بچہ جو ہے نا صحیح رہتا ہے تھوڑا اس کا مائنڈ نہ شارپ رہتا ہے جی اب ہم جی تو ہم بھی ایسی ہی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کانسپٹ لے کر آئیں کہ بچوں کو نا آسانی ہو اس چیز میں جی بالکل بچے بڑے ہوں چھوٹے ہوں سب کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے جی بالکل چلیے جی جی جی میں بھی آپ سے مل کر بات کروں گی کسی دن ٹھیک ہے چلیے چلیے جی جی مجھے کل بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ